आचार सङ्ग मतलब आचार सन्घिताके पालन करै छियै बढ़िएँसँ हमरा गाममे सबकिछु ठीके ठाक रहै छै वएह एगो घटना भेलै ओहिमे यहाँ नहि अयलियै जी जी जी अखन तऽ खचरपनि कोइ नहि करै छै सब आचार संघिताके पालन तऽ करै छै जी जी जी

थाना पुलिस आबै छै तऽ बढ़िऑं रहै छै सब शान्त रहतै गामो देहात देखबै ने जी गाम देहात तऽ देखै पड़तै ने जी जी जी जी जी इहए घटना घटना अखन तऽ नहि होइ छै किछो सब शान्ते छै अभी सब गोटे पालन करै छै जी

करबै